تلنگانہ میں قومی دستکاری کے معاشی ثقافتی شمولیتوں کو اس طرح سے فروغ دیتا ہے کہ اور کئی جگہ پر ایسے پروگرام کیے جاتے ہیں جہاں پر کہ لوگ آ سکیں اور سیکھ سکیں فری کیمپ شروع کیے جاتے ہیں وہاں پر عورتوں کو فری طور پر سکھایا جاتا ہے اور روزگار دینے کا بتایا جاتا ہے روزگار پہ روزگار بھی دیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ ٹریننگ بھی دی جاتی ہے کہ اس میں کرکے پھر اپنا خود بذات خود روزگار بھی شروع کر سکتے ہیں اس طرح سے بہت سے کام کیے جاتے ہیں